اُردو زبان جو ہے ہماری ریاست میں علاقائی بولیوں سے اِس لیے مختلف ہے کیوں کہ ہماری ریاست کی کا جو صوبہ جو راجدھانی ہے یعنی اُتر پردیش کی جو راجدھانی ہے جس کو لکھنؤ بولتے ہیں یہاں کی جو مین بولی ہے اُردو ہی ہے ویسے تو یو پی میں کئی طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں کھڑی بولی اَودھی بولی بُندیلی بولی قنوجی بولی اور اُروانچلی بولی جس کو بھوج پوری بھی بولتے ہیں اِس طرح کے تمام بولیاں بولی جاتی ہیں جو اپنے اپنے علاقے کے حساب سے ہیں جو یو پی میں جو جہاں جو مغربی یو پی کا ہے وہ کھڑی بولی بولتا ہے جو بندیل کھنڈ کا ہے وہ بندیلی بولتا ہے اور جو اُروانچل کا ہے مشرقی یو پی کا ہے وہ بھوج پوری ٹائپ کی بولتا ہے جو اَودھی ہے جو لکھنؤ کے آس پاس ضلع میں بولی جاتی ہے وہاں اَودھی بولی بولی جاتی ہے تو وہاں کے لوگ اَودھی بولتے ہیں لیکن اِس کے باوجود لکھنؤ کی جو راج یو پی کی جو راجدھانی ہے وہاں پہ ایک الگ بولی بولی جاتی ہے جو ایک الگ مقام بناتی ہے اپنا اور لوگ اِس کو کافی پسند بھی کرتے ہیں اور اِن سب چیزوں کی وجہ سے یہ بولی علاقائی بولیوں سے کافی الگ ہو جاتی ہے مختلف ہو جاتی ہے کیوں کہ اُردو اپنے آپ میں ایک بہت ہی شیریں زبان ہے بہت ہی میٹھی زبان ہے کہے تو اُردو ایک بہت ہی خوبصورت زبان ہے سب سے خوبصورت زبان اگر کہی جائے تو اُردو ہی ہے کیوں کہ اِس کے بولنے میں ایک الگ طرح کا مزا آتا ہے